विकसित दुनिआ पर हमर इएह विचार अछि कि जगह जगह पर तकनीकी क्षेत्रमे हर क्षेत्रमे बहुत विकास भेलैया जेनाकि बच्चा सभके पढ़ाइ लिखाइके बहुत सारा सन्साधन भऽ गेलैया सरकारी विद्यालयमे भी सरकारके तरफसँ बहुत सा आ सुविधाजनक चीज उपलब्ध करायल जाइत छै एकरा अलावा वैकल्पिक व्यवस्थाके रूपमे निजी विद्यालय सेहो समाजमे चलि रहल छै ओहिमे बच्चा सभकेँ सुचारू ढङ्गसँ पढ़ाइ लिखाइ भऽ रहल छै बच्चा टेक्निकल तरीकासँ मजबूत भऽ रहल छथि एहिसँ हटि कऽ ग्रामीण क्षेत्रमे पहिने आइसँ काफी साल पहिने बिजलीके सुविधा नहि छलैया कर्म कम रौशनीमे लालटेनके रौशनीमे दीपकके रौशनीमे बच्चा सभके पढ़ाइ लिखाइ करऽके पड़ैत छलैया बहुत कठिनाइके सामना करऽ पड़ैत छलैया लेकिन आइ बिजलीके विकास भेलासँ बिजलीके आविष्कार भेलासँ गाम गाम तक बिजलीके रौशनी जगमगायल रहैत छै ओहिमे बच्चा सभकेँ पढ़ाइ लिखाइमे कोनो तरहके परेशानी नहि होइत छै साथमे ओ तकनीकी तरीकासँ अपन कम्प्यूटर पर पढ़ाइ अच्छासँ कऽ लै छथि ऑनलाइन क्लास भी अच्छासँ कऽ लै छथि आओर घरेलू महिलाके या लोगकेँ अपन काज करऽमे सेहो सुगमता प्रदान भऽ गेलैया सुगम तरीकासँ अपन काज कऽ लै छथि भरपूर बिजलीके रौशनी भेटैत छै चाहे राति रहे दिन रहै एक समान महसूस होइत छै एहिसँ हटिके जाउ पानिके लेल नल जल योजना सेहो गाम गाममे चालू भऽ गेलै हँ सुगमता तरीकासँ जे छै सभके नल जल नलके जरिए जल घर तक उपलब्ध भऽ रहल छै एकरा अलावा जगह जगह पे सड़क बहुत सुन्दर तरीकासँ बनि गेल छै जाहिसँ कि लोगकेँ चलऽ फिरऽमे पहिले जकाँ कठिनाइके सामना नहि करऽ पड़ैत छै आओर गाड़ीके सेहो बहुत विकास भऽ गेलैया पहिने जेना कोनो आदमीके कतहुँ जायके लेल बहुत सोचऽ पड़ैत छलनि बहुत कठिनाइके सामना करऽ पड़ैत छलनि भिनसरमे निकलैत छलथि तऽ कम दूर के दूरी तय करऽमे काफी समय लागि जाइत छलनि लेकिन आब से समस्या नहि छनि आब लगभग लगभग सभके पास अपन अपन निजी वाहन भऽ गेलैया अपन मोटरसाइकिल भऽ गेलैया मोटरसाइकिलके भी विकास समाजमे बहुत जादा भऽ गेलैया एहिसँ हटि कऽ आओर भी बहुत सारा साधन ई सारा सन्साधनके अयलासँ बहुत जादा विकास भेलैया दुनिआ बहुत जादा विकसित कयलकैए जे देखलाके बाद जेकर उपयोग कयलाके बाद सुगमता भी मेहसूस होइया आओर आनन्द भी अबैया पहिले आदमीके दूर जगह पर रहैत रिश्तेदार मित्र बन्धूसँ सम्पर्क नहि भऽ पबैत छलै आब मोबाइलके जरिये ई मेलके जरिये कम्प्यूटरके जरिये लोककेँ एक दूसरे से सम्पर्क हरदम बनल रहैत छै समय समयके खबर एक दूसरेके आदान प्रदान होइत रहैत छै आब जादा मुसीबतके सामना नहि करऽ पड़ैत छै डॉक्टरी चिकित्सालय सुविधा सेहो समाजमे देशमे बहुत जादा बढ़ि गेलैया जाहिसँ हर तरहके बीमारीके इलाज भी सुगमता पूर्वक भऽ रहल छै सभ तरहके इलाज सभ तरहके डॉक्टर अच्छासँ रोगीके ध्यान भी रखैत छथिन आओर इलाज भी करैत छथिन